ڈیزائن بناتے ہوئے دہلی کی پرانی عمارتوں کی بازاروں کی قدرتی چیزوں کی تصاویر بنانا بناتا ہوں میرے سارے پسندیدہ برانڈ ہیں اور انہیں میں نئی سڑک کی اسٹیشنری کی دکانوں سے خریدتا ہوں آج کل مہنگائی ہو گئی ہے اس لیے آرٹ کا سامان مہنگا ہو گیا ہے